कोई बड़ा बिजनेस चालू करना चाहें तो बड़ी पूँजी चाहिए ऐसा लोग कहते हैं मगर नहीं टाटा टाटा बिरला मात्र चार रुपये ले के घर से निकले थे और आज टाटा हिंदुस्तान की नामी कंपनी में से है तो आप जब बिजनेस करना चाहें या धंधे के लिए निकलें बिजनेस करना चाहें व्यापार करना चाहें तो आप का एक लक्ष्य होना चाहिए लक्ष्य निर्धारित रहना चाहिए आप अगर दस कमा रहे हैं तो दस में से आठ या छः उस में ही लगाते रहिए बिजनेस में व्यापार में अब छः अगर आप बिजनेस में लगाते रहें चार भले ही ख़र्च करते रहें तो आप छः से छः महीने से ले के बारह महीने के अंदर आप अपने बिज व्यापार को बिजनेस को डवलप कर सकते हैं वो वो उच्च मतलब इस स्थान तक पीक पॉइंट तक ले जा सकते हैं अपने व्यापार को अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं ज़्यादा बड़ी पूजी तो नहीं मत इतना चार लोग आए गए बैठ जाएँ इतना आप को व्यवसाय के लिए व्यवस्थित पूंजी रखनी चहिए